हेल्ल' अ नोंथां दखानिना अ सेन्देल दखानदारमोनलाय नोङो औ औ औ दाखालि आं लाबोदों नालाय सेन्देल हावाय तारमाने बेयो इसे मा होनो मोजां नङामोन नामाथाय इसे साननै गाननायावनो गाज्रि जाबायमोन हा बिदिनो नामाथाय आं माने एसे थाब गाज्रि जानाय बादि मोनबायमोन आरो आं तारमाने मोजां नङामोन नामाथाय माबायानो कम्पानियानो हावाय सेन्देलानोमोन आरो ओरैनो दुइस' आसिनिसोमोन औ बेमोन आरो ओमफ्राय बेनि खाबुआ सोलायनो हानाय दं ना गैया सोलायनानै सोलायना लाबफिननांसिगोन ना ओरैनोथ' आं बाहायबायमोनलै बेखौ बाहायबाथ' औ ना सोलिगोन बिदिबाबो नायनांसिगोन आरोना ओरैनोथ' माला खुलिगोन दखानखौ औ औ औ बुधबार सुनिबार ने टाइमनिथ' खोथा गैया जेबो रायज्लायनांसिगोन थांनानै अ अ अ होनबा आङो बिदिनो खालामनांसिगोन नामाथाय आंनि सेन्देलखौबो लांनोसै लांनानै सोलायजायो ना सोलायजाया नायगोन माबानोसै बानायजोबसै ना अ लांनो हागोन ना हाया होनबा होनबा आङो लांनोसै सेन्देलखौ बुधबार सुनिबार ने बुधबार सुनिबार बुधबार सुनिबाराबा आङो फुङाव थांसै आरो माबा खालामनो हागोन ना हाया होनबा आं लांना नायनोसै होनबालाय ए लोगो मोनलायसिगोन होनबा ने दाथ' ओजोंथ' होनबा बिदि खालामनोसै ने होनबा आं लाना थांनि सोलायनोसै सोलाय जायोबा सोलायनोसै ओं ओं दे होनबालाय देह देह